हमरा जाइके हय रीगा हाँ बैठै छी बैठ गेलियै

हाँ हाँ चलऽ चलै छियै

हाँ हाँ

हाँ तऽ हमरा हमरा तनिका पियास लागल अइ तनिका गाड़ी रोकि रोकि दियौ हम पानि पिबै हय

पियास तऽ पियास लागल अइ तऽ पानि पानि पितै ने आदमी ने बो बोतलमे पानि लए कऽ नहि आयल छियै हाँ हाँ हाँ हाँ तऽ तनिका रोकि दियौ ने कि पानि पी लियै बहुत जादा पियास लागल हय हाँ तऽ भो चलैके बेरी भोर बिसरि गेली घरेसँ बोतल नहि लेलियै तब हाँ

तऽ पी पियास हाँ हाँ हँ तऽ पऽ नहि चलता गाड़ी मे से तऽ नहि कुदब लेकिन रोकि देब तऽ पानि पी लेब तऽ भाड़ा तऽ अहाँके हम देबे करब नहि ने हमसभ हमसभ ओहन आदमी नहि छियै सीसा फोड़ैवला आदमी नहि छियै तोड़ फोड़ करैवला आदमी नहि छियै हाँ अऽ भू भूखो भूखो ने लागि गेल हय हमरा बड़ा कसिके तऽ इहाँ खाना खा लेती तऽ चलती टिफिन लेके बसमे आदमी केना खतै कहीं तनिका रोकि देब तऽ बैठ के खा लेबै हाँ तऽ हम हम हम भोर बिसरि गेलीहँ हम लेके नहि अइली हँ खऽ खाना

अच्छा अच्छा

ठीक हय ठीक ठीक ठीक